भोपाल क्षेत्र में बहुत से महाविद्यालय मौजूद हैं जोकि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने आप में अपने अध्ययनों को लेकर जैसे मैं बात करूँ तो एल एन सिटी महाविद्यालय ओरियेंटल महाविद्यालय एन आर आई महाविद्यालय इसको विश्वविद्यालय आर एन ट्यूब विश्वविद्यालय और इसी प्रकार आई एस महाविद्यालय और आइपर महाविद्यालय बी एस एस एस महाविद्यालय जोकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अध्ययन कराता है मेरे जो परिवार के परिचित सदस्य उसमें पढ़ रहे हैं वह वहाँ से कानून कानूनी और पढ़ाई कर रहे हैं इसी के साथ जो मेरे और भी मित्र हैं वह वहाँ से डॉक्टरी की पढाई कर रहे हैं यह विद्यालय भोपाल क्षेत्र में है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी अध्ययन कराया जाता है ओर यह बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर बाहर से विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर रहने की भी सुविधा है हॉस्टल्स हैं और यह अच्छी अध्ययन करवाता है